हैल्लो नमस्ते मैडम जी अ'ऊं बी ठीक ऐं तुस सनाओ हां तुस रेनू ए टीचर बोल्ला ने हां जिस तुसें कल पेपर रक्खे दा कल साढ़े इत्थै ब्याह् ऐ इक रिश्तेदारे उत्थै जाना ते लीव लोड़दी पेपर बाद देई छुड़दी कुड़ी हां बड़ा जरुरी ऐ नानके ब्याह् ऐ

दो दिनें दी लोड़दी चलो इक दिने दी थोई जाह्ग ओह् बी बड़ा फ्ही रौह्न देओ मड़ो नेईं ते फ्ही दिक्खो हां ओह् होई जाना साल बर्बाद होई जाना हां ओह् गल्ल ते स्हेई ऐ चलो फ्ही पेपर दोआई छुड़दे केह् करना मोए सिर ठीक ऐ घर ते पढ़दी निं छड़ा फोन चलांदी रौंह्दी कैच ते करी लैंदी कैच ते बाल बी बड़ा शैल कैच करदी घर पर कम्म करने आक्खो इस्सी ते बस मिकी इत्थै पीड़ होआ दी मिकी उत्थै पीड़ होआ दी हां गांदी रौंह्दी बाथरूम बी गांदे रौंह्दी बाथरूम बी गांदे रौंह्दी केईं केईं घैंटे लाइयै औंदी बाथरूम हां ठीक ऐ चंगा चंगा नेईं नेईं नेईं कुड़िये दा साल बर्बाद होई जाना ते अ'ऊं पेपर दलाई छोड़गी कोई चक्कर निं ठीक ऐ चंगा